हम विभूति कुमार हम एगो कैब ऑर्डर करने रहिऐ ओहिमे हमरा किछु कारणवश हम ओ कैबसँ नहि जा सकलिऐ हँ तऽ हम ओकरा कैंसिल कऽ देलिए तऽ ओहीमे हम हमर अकाउंटसँ पहिले ही पैसा कटि चुकलै रहै तऽ हमरा ओ पैसा रिटर्न चाही आओर हम कैंसिल कए चुकल छिऐ कैब